हमरा इलाकाके तरफ उत्सव जे छै जे सर्वश्रेष्ठ जे से दुर्गा पूजा मनायल जाइत छै दुर्गा पूजामे सभक लोक पूजा पाठ केलक घरमे भी पूजा पाठ केलक आओर जगह जगह मंदिर स्थल पर घूमऽ लऽ गेल पूजा केलक सब परिवारके मिलके मंदिरमे जाके उत्सव मनेलक ओहि स्थल पर जाकऽ आ एहिमे कोइ रोक छोक नहि रहैत छै सब भक्तिमे लीन रहल सब परिवार मिलके सब समाज मिलके भक्तिमे लीन रहल सब दश दिन तक सब उत्सव मनेलक सब घूमलक फिरलक मेला सेहो लगैत छै मेलामे ओहिठाम जाय आबैके कोइ अथी नहि रहैत छै विशेष तौर पर बहुत ओ साल भरक दश दिना उत्सव रहैत छै ई दुर्गा पूजा